हँ एक बार हमे पन्द्रह अगस्तके दौरान अपन देशके लिए कविता लिखले रहियै जे जब हम स्टेज पर बोललियै तऽ सभ जनता हमर ओ हमर कविताके ओर आकर्षित होलय आओर खूब ताली बजेलै आओर हमरा बहुत अच्छा भी बोललकय कि बहुत अच्छा कविता लिख सकैत छै ये ओ बहुत बोललकय तऽ हमरा ई बहुत अच्छा लगलयकि हम पहली बार अपन देशके लिए कविता लिखलियै आओर सभ जनताके इतना ज्यादा पसन्द एलय सभ हमर कवितासे बहुत खुश हो गेलय हमर कविता हमर कविता देशके लिए एना रहय जेनाकि हमर देश हमार देशमे सभ सभ धर्मके लोग मिल बाँटके रहैत छै तऽ सभ धर्मके लोगकेंँ मिल बाँटके हम एक कविता बनेले रहियै की हमर समाज कि हमर देशके पहिआ जे चारि पहिआ छै ओसभ धर्मसे हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाइसभ धर्मके मिश्रित छै तऽ किसी एकके बिना हमर तऽ अपन देशके विकास रुकि सकैत छै आओर अपन देशके विकासमे सभ धर्मके हाथ छै तऽ इस कविता तऽ इसको मिलाके हम एगो कविता लिखने रहियै जे पूरा जनताके बहुत पसन्द एलय आओर हमर कॉलेजके तरफसे हमरा हमको उस कविताके लिए पुरस्कृत भी करलकय हमर कॉलेज हमरा तऽ ई चीज हमरा बहुत अच्छा लगलय आओर जनता जे हमरा हमर बारेमे अच्छा अच्छा बोललकय अच्छे अच्छे विचार प्रदान करलकयकि तू अच्छा कर सकैत छीही तू बहुत आगे जेबीही ई ओ तऽ ईसभ हमरा बहुत अच्छा लगलकय